اگر آپ نے حال ہی میں اپنی ملازمت تبدیل کی ہے اور اپنے پچھلے عاجر کے لیے ای پی ایف پاس بک ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ای پی ایف او پورٹل پر لاگ ان کر کے یہ عمل مکمل کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو اپنے یونیورسل اکاؤنٹ نمبر یو اے این اور پاسورڈ کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے آپ کو ای پی ایف او کی سرکاری ویب سائٹ پر جانا ہوگا یہاں پر اور سروس کے تحت فور امپلائز پر کلک کریں اور پھر ممبر پاس بک کا انتخاب کریں آپ براہ راست پاس بک لاگ ان پر بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے یو اے این اور پاس ورڈ کی تفصیلات درج کرنے کے لیے کہا جائے گا اگر آپ کا یو اے این فعال ہے اور آپ کا موبائل نمبر اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے تو آپ کو او ٹی پی کے ذریعہ تصدیق کرنا ہوگی ایک بار لوگن ہونے کے بعد آپ کو آپ کے اکاؤنٹ جڑے ہوئے تمام آجروں کی فہرست نظر آنے لگے گی آپ کو پاس بک یا وائس پاس بک کے آپشن پر کل کلک کرنا ہوگا یہاں آپ اپنے پچھلے آجر کے ساتھ کی گئی ملازمت کے مدت دیکھ سکیں گے جب آپ پچھلے آجر کے پاس بک دیکھیں گے تو آپ کو ڈاؤن لوڈ پاس بک کا آپشن منتخب کر سکتے ہیں